जदूं में होटल च जां ढाबे च जन्ना होटल च जन्ने ते अस बाह्र दा खन्ने आं कोई बाह्र दी जेह्ड़े इंडिया दे बाह्र दी कोई खान पान ऐ जियां चाईनीज होई गेआ कोरियन होई गेआ जां मैडीटेरिनियन होई गेआ जां अमेरिकन जां ब्रिटिश ब्रेकफास्ट होई गेआ फ्रेंच कुजीन होई गेई एह् खाना पसंद करने आं जदूं ढाबे च जन्ने आं ते सिंपल जेह्ड़ा दाल चौल कढ़ी पनीर एह् सब्जियां खाना पसंद करने आं नान परांठे ढोडे